अपना पढ़ाइके समयमे

एकटा कामके लऽ कऽ एकटा नेताजीसँ जरूरत छल नेताजीसँ बहुत मुश्किल भऽ गेल उनसे मिलनाइ जखन जइयैन तखन पता चलत कि ओ क्षेत्रमे छथि या पटना छथि

तबाह भऽ गेलहुँ एकरा लेल अन्तमे एक दिन नेताजी भेँट भऽ गेलखिन आ हम हुनका अपन दुखड़ा सुनेलियैन कहलियैन कि अहीँके द्वारा हमर ई काम भऽ जायत अपने हमर कोनो प्रकारसँ हमर ई काम करा दिअ नेताजी हमरा आश्वासन देलखिन कि अहाँ पन्द्रह दिन दम धरू अहाँके काम जे हम निश्चित रूपसँ करा देब पन्द्रह दिनके बाद नेताजी काम जे हइ करा देलखिन एहि लेल ओ नेताजीके हम बहुत धन्यवाद देलियनि कर आ हुनकर जे हम आभारी भऽ गेलियनि